मुंहिंजे पसंदीदा बुक प्रेमचंद जी आहे हुननि जे प सीरीज़ हिकु खां वठी अठ ताईं आहे हुनमें मज़दूरनि जे लाइ ॿुधाय वियो आहे हुनमें मूंखे हुननि जी कहाणी मुखे ॾाढी पसंदि ईंदी आहे ऐं कई कई महिल हुननि जी अलॻि अलॻि किताबूं बि आहिनि जीअं ॿारन जे मथां कुझु सीख ॾिनल जो इलाही आहिनि कई ब कई गरीबन जे लाइ कुझु ॿुधायो वियो आहे त हिननि जे बारे में मूंखे पसंदि आहे पढण जे लाइ अऊं मां वधीक करे हुननि जो ई बुक पढ़ण लाइ कोशिश कंदी आहियां